جی ہاں آج کل ایمرجنسی کا زمانہ ہے لوگ جلد بازی میں بازار کے سلے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں لیکن پھر بھی ہاتھ کے کپڑے اور گھر میں بنائے ہوئے کپڑے ریڈی میڈ کپڑوں سے مختلف ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ناپ سلائی اور بناوٹ پہننے والے کے فٹنگ کے مطابق ہوتی ہے جبکہ بازار سے لیے گئے کپڑوں میں پریشانی ہوتی ہے ان کے آرم ہولڈ ان کی لمبائی اور ان کی چوڑائی میں فرق ہوتا ہے اس وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہیں کہیں سے وہ کپڑے تنگ بھی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کمفرٹیبل یعنی آرام دہ نہیں رہتے ہیں پھر بھی بڑی مارکیٹ ہونے کے باوجود بھی ریڈی میڈ کپڑے نہیں خریدتے کیونکہ انہیں اپنا آرام کا جو وہ معاملہ ہے وہ پیش اول رہتا ہے اسی لیے وہ گھر کے بنائے ہوئے سادہ آسان اور آرام دائک کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں